हैलो में आक्खा दी ही तुंदे घर सेब लग्गे दे होने बगीचा तुंदा इ'न्ना बड़ा ते मिगी थौह्ड़े दो त्रैऽ पेट्टियां सेब चाहिदे हे अच्छा मिगी थोह्ड़े साफ साफ गै भेजेओ फ्ही तुसें पता ते ऐ भेचने होंदे न फ्ही शैल होने चाहिदे तां लोक लैंदे न मिगी चाहिदे कोई द'ऊं जां त्रैऽ पेट्टियां देई ओड़ेओ केह् करने अड़ो बेचने न कोई लोक खंदे शैल शैल फ्रुट अज्जकल तुसेंगी पता सेहत बनंदी ओह्दे कन्नै शैल नेई एह् नीं होऐ एह् नीं होऐ कि भुं'ञा पेदे होन जां इयां ओह् नी चाहिदे असेंगी असेंगी बिलकुल साफ सुथरे अच्छा नेईं केई बारी इ'यां होंदा कि भुं'ञा पेदे होंदे लोक चुक्कियै देई औड़दे इ'यां ठगु ओड़दे माह्नू गी ओह् नीं करना ओह् नीं करना ऐ

नेई फ्ही बी इ'यां साफ सुथरे होने चाहिदे सारे जनेह् शैल दिक्खियै धोई धाइयै पेट्टियै च पाइयै सारा किश करी ओड़ेओ ते शैल रैड रैड लाल लाल रंगे दे होने चाहिदे पर होर नीं इ'यै त्रैऽ चार ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ